मां मां अॼु ताईं तमामु तरह जी जॻहियूं ॾिठियूं आहिनि पर मूंखे सभिनी खां ज्यादा खिचाव महिसूस थींदो आहे अमरनाथ यात्रा ते वञण लाइ मां पंहिंजी ज़िंदगी में नव दफ़ा अमरनाथ यात्रा करे चुको आहियां ऐं हिन जे यात्रा में ख़ासियत ईअं ई मूंखे लॻंदी आहे की अलाइ कीअं भोले बाबा जे दर्शननि लाइ शरीर में ताकत थी अचे हज़ारे लखे माण्हू बर्फ जे मथो पंधि हलंदा था हलनि मां त घणा ई दफ़ा हुते ॾिठो आहे की जाते असांखे पंधि हलण बि ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे कंहिं गांव मां कोई नोवजानु छोकिरो पंहिंजी बुढ़ीअ माउ खे कंधे ते वेहारे करे ऐं अमरनाथ बाबा जे दर्शननि लाइ पंधि पियो वञे कोई विक्लांग वीचारो जंहिंकां हली बि ढंग सां नथो सघे पर उते वेसाखी जे सहारे घणे ॾींहनि जी मुश्किल यात्रा करे ऐं भोलेबाबा जा दर्शन थो करे हीअ सभु ॾिसी ऐं उतो लगण वारा जेके भंडारा ऐं उन्हनि जो शेवा भाव प्रेम हीअ अलौकिक आहे अलौकिक उन्हीअ खां पोइ मूंखे हीअ सभु कॾहिं काथे नजर कोन्ह ईंदो आहे जेको मूंखे उते नज़र ईंदो आहे